हय मी खूब खूश आसय किद्याक तर म्हाका इन्शुरंस कवरेज आसा म्हणून पूण थोड्या बाबडे लोकांक इन्शुरन्स कवरेज खबरत नासता आत्तातांच गवमँट खूब स्किम्स काडटत जस की दयानंद योजना स्कीम आयुश्मान भारत स्कीम असले खूब स्किमी आसतात पूण थोड्या लोकांक जाल्यार स्किमी बद्दल कांय खबरच नासता थोड्या थोड्या हॉस्पिटलांनी ह्यो प्रॉसॅस बरो स्मूथ चलता पूण थोड्या थोड्या हॉस्पिटलांनी खूब एरर्स येतता सर्वर डावन येता खूब प्रोब्लॅम जातात आनी थोड्यांक जाल्यार डॉक्युमँट्स कशे भरप कांय डॉक्युमँट्स दिवप डॉक्युमँट्स कशें सबमीट करप कांयच खबर नासता थोडे लोक प्रायवेट शिकतात थोड्या बाबड्या लोकांक कांय खबरच नासता तेंकां जेव्हां खूब गरज आसता तरी बी तेंकां खबर नासता आतां आतां हॉस्पिटलांनी स्टाफ्स बीन घातलेले आसतात सो म्हाजी एकत विनंती आहा की गवमेंटान ह्या बऱ्या भाशेन चलोवचां स्मूथली चलोवचां आनी सगळे स्किमी लोकां पर्यंत बऱ्या भाशेन पावोवच्यो आनी लोकांक तेंचो लाभ घेवंक मेळचो जेंकां थोड्यांक वख मॅडिसिन्स ऑपरेशनां व्हडलीं व्हडलीं आसतत तेंकां गरज आसता तेंकां ह्या स्किमींचो बऱ्या भाशेन लाभ जातलो आनी तेंकां हेचो खूब बॅनिफीट मेळटालां पूण आतां तरी आजून मेरेन तरी थोडेच लोकांक बँनिफीट मेळटा आनी थोड्या लोकांक आजून कांय खबरयनाा कांय डॉक्युमेंट्स जाय डॉक्युमेंट्स कशे घालप कशें सबमीट करप कांयत खबर नासता म्हाजी गवर्मेंटा कडेन इतकीत विनंती आहा की तेंच्यानी हो प्रॉसॅस बरो सगळ्यांत हॉस्पिटलांनी स्मूदली चलोवचो आनी लोकांक मेरेन बऱ्या भशेन पावोचो